مجھے لگتا ہے کہ سیاروں پر بھی ایک زندگی ہے بلکہ لگتا ہی نہیں حقیقت ہے جیسے کہ چاند کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے وہاں پہ بھی لوگ زندگی گزارتے ہیں جیسا کہ ابھی ہمارے ملک ہندوستان جہاں سے کچھ میزائل چھوڑا گیا تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ سفر جو سفر تھا وہ سفر کامیاب بھی رہا اور بہت سارے تصویروں کے ذریعے سے بہت سارے کیمرے کے ذریعے سے پتا چلا کہ وہاں بھی ایک زندگی ہے جیسے کہ زمینی ایک زندگی ہوتی ہے ویسے ہی وہاں پہ بھی ہر ایک چیز مہیا ہے دستیاب ہے جیسے کہ درخت ہے پانی ہے اور وہ کھانے کی بہت ساری چیزیں ہیں ہے نا دریا ہے ندی ہے یہ ساری چیزیں وہاں پہ بھی اویلیبل ہے وہاں پہ بھی دستیاب ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے وہاں پہ بھی زندگی لوگ گزار سکتے ہیں